جانوروں کے ساتھ میرا رشتہ بہت اچھا ہے جیسے کہ میں نے ابھی حال ہی میں ایک بکرا پالا تھا جس سے مجھے بہت لگاؤ ہو گیا تھا اور مجھے بکرے ویسے بھی پسند ہیں پالنا بھی اور دوسری بات اس کا نام جو ہے میں نے سہرو رکھا تھا کیونکہ اس کا جو کلر تھا نا وہ ایک طریقے سے براؤن براؤن شیڈ میں تھے جیسے کہ لائک آ شیر کی طرح جو ہوتا ہے نا اس کی طرح اس کا کلر تھا اور تو مجھے پالنا ان کا بہت اچھا لگتا ہے ان کا کھانا پینے کا ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کی ساری دیکھ بھال کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے سکون ملتا ہے جب وہ ان کو پیار کرنے سے